گلو کار عام طور پر جو غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ گانوں کے بیچ میں بھول جاتے ہے یا پھر سُر پکڑ نہیں پاتے ہے یا پھر گلا خراب ہونے کی وجہ بیچ میں آواز میں کوئی جھنجھناہٹ یا ایسے آواز نکل آتی ہے کہ جس سے گانے کا جو سُر ہے خوبصورتی ہے وہ ختم کر دیتی ہے تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے گلو کار کو سب سے زیادہ جو ہے وہ گانے کی پریکٹس کرنی چاہیے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا چاہیے سُر کے بارے میں ان اس کو اچھے سے پریکٹس کرنی چاہیے مطلب جتنا ہو سکے وہ اپنا پریکٹس کرے اور پریکٹس کے لیے سب سے زیادہ جو وہ ہے وہ شیشے کے سامنے خود کھڑے ہو کر پریکٹس کرے